क्या हाल है बोले तो आप कौन कौन सा सब्जी उपजा सकते हैं जैसे हरा सब्जी भिंडी जैसे गाजर शलजम ये सारे लगाते हैं ओ उसमे कौन सा खाद डालते हैं जैविक खाद या रासायनिक खाद डालते हैं दुकान से खरीद कर डालते हैं दुकान से खरीद कर डालते हैं या फिर अपना जो गोबर से बनता है वो वाला खाद डालते हैं हाँ हाँ ओ हाँ प्रभाव नहीं होता है जैविक सही रहता है हाँ और इस् इसके अलावा जो है जो आप इसके अलावा जो है आप उसमें पान पानी भी डालते हैं खेती में ओ पानी डालते हैं ना ओ हाँ ये सब सारी ये जो सारे सब्जी जो उपजते हैं तो फिर सारा मार्केट में ही ले कर जाते हैं बेचने ये ख़ुद से मतलब व्यापारी आ कर ले जाते हैं अच्छा ओ तो इसके अलावा आपको इसमें इसमें इसमें सब्जी आपको कौन सा पसंद पड़ता है ज़्यादे भिंडी गाजर शलजम आपको कौन सा अच्छा लगता है ओ ओ ठीक है तो जो सब्जी फिर इसके अलाबवा बच जाते हैं उसको अच्छी तरीके ढक के रखते हैं ना फ्रीज में ओ हाँ वो तो अच्छा वो मिटकेस वो मिटकेस में भी रखे रखने के बाद सही रहता है जरूरी नहीं है जैसे गरीब आदमी फ्रीज कहाँ से लाएगा अच्छा ठीक है चलिए ठीक है